हेलो सर क्या मेरी बात कुनाल रेस्टोरेंट में हो रही है जी सर सर मैंने सुबह खाना मंगवाया था सर उस खाने की गुणवत्ता बहुत ही ख़राब थी सर वह खाना बहुत बासी था और बदबू भी आ रही थी सर वो खाने से जी सर तो सर ऐसा खाना मत भिजवाइएगा